جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں فری وقت میں کیا کرتی ہوں میں فری وقت میں انٹر نیسنل بی بی سی نیوز اور نیسنل بی بی سی نیوز سُنتی ہوں جو کہ ہمارے کریئر کے لیے بہت ہی مدد کرتا ہے ہمارا کریئر ہے یو پی ایس سی ایگزامینیشن یا امتحان کو پاس کرنا یہ میرا ایک خواب ہے اِنشاء اللہ ایک روز میں ضرور یو پی ایس سی ایگزام یا بی پی ایس سی ایگزام پاس کروں گی اِس کے ذریعے سے ہمیں روزمرہ کی نیوزیں نیشنل اور انٹر نیشنل کی کی باتیں ملتی ہے جاننے کو ملتی ہے